डिजीटल कला अॼुकल्ह वधी रही आहे हि हिन कला हीअ कला इंसाननि पारां ठाहियलु कला वांगुरु सुठी आहे डिजीटल कला सां दिमाग़ी वीचार वधंदा आहिनि ऐं इंसानी कला में बि दिमाग़ जो इस्तेमालु थींदो आहे मुंहिंजी नज़र में ॿई कला सुठियूं आहिनि